जैसे हम मुर्गाके मीट बनेली माँस मुर्गाके माँस तऽ ओइमे जीरा तेजपत्ता मिरचाइ तेल हरदी आदि आओर धनिआके बुकनी मिर्ची नून ई सारा चीज डालली अब बस बढ़िआँसँ कस देली आओर अन्तिममे देखाइ समय जब तनिका चखके देखले जे ओइमे कुछ जादा नून हो गेलै हय नून जादा पड़ि गेलै नीमक तऽ ओइमे दऽ देलियै दही जितना अनुसारे नून हय नूनगर होलै हय उतना अनुसारे दही दऽ देली तब बराबर हो गेलै तऽ नूनगरसँ सब्जी नहि होलै आओर जे मछरी मछरीमे मसल्ला मछरीमे जे मछरीमे पहिले पहिले मछरीके बढ़िआँसँ तेलसँ तर लेलै आओर ओइमे ओ सरसो फोरन दै छै जीरा पीसल दै छै धनिआ नून मिरचाइ सारे चीज आओर ओइमे आओर जे नून नीमक जादा पड़ि गेलै तऽ ओइमे टमाटर कनी हल्का हल्का दअ देली जादा तऽ उहो बराबर हो गेल आओर पर आलू परवलके सब्जीमे आलू परवलके पहिले तेलसँ बढ़िआँसँ भूजले ओकरा बाद सब मसल्ला धऽके बन्हियासँ मसल्ला धऽके भूजले ओकरा बाद ओइमे जादा जे मिर्ची हो गेलै जादा मिर्ची कनिका हल्का मिर्ची करुगर हो गेलैहँ ओइमे हल्का चीनी धऽ देली हल्का सा चीनी धऽ देली जे ओइमे मीठापनो आ हो जेतै आओर जादा करू नहि बुझेतै